हाँ जी हाँ सेवन ट्रैवल से बात कर रही हूँ जी जी अलग अलग पैकेजेस हमारे जैसे सिंगल लोगों के लिए अलग है फ़ैमिली के लिए अलग है और कपल्स के लिए अलग हैं तो आप बताइए आप कैसे जाना चाहते हैं कितने मेम्बर होंगे कितने दिन का आपका ट्रिप रहेगा और वापस भी आना चाहेंगे या सिर्फ़ जाना बस है रिटर्न भी है ठीक है देखिए तो यह यहाँ से इंदौर जाना वहाँ पर रहना और डीजल वग़ैरह सब और पाँच दिन बाद रिटर्न आना इसके आपको बीस हज़ार का पैकेज है हमारा फ़ैमिली के लिए मैं डीजल वग़ैरह का हम कुछ नहीं लेंगे फूड बस आपको अपने साइड से करना पड़ेगा रेंट का हम देख सकते हैं हाँ इंदौर के जो भी मेन मेन स्पॉट जो भी आप कहेंगे हम वहाँ पर घूमाएँगे आपको और साथ में आपके होटल का स्टे का यह सारा भी हमारे तरफ़ से रहेगा बस फूड का आपको अपने साइड से करना पड़ेगा इसमें हम आप से डीजल पेट्रोल कुछ का भी नहीं ले रहे हैं ना फ्यूल हमारे साइड से रहेगा बस आपको सिर्फ़ अपने फूड का इन्क्लूड करना पड़ेगा हम रेंट भी नहीं लेंगे आप से वहाँ स्टे करने का ठीक है ट्वेंटी ऐट फ़ाइनल करूँ मैं दो हज़ार कम कर देती हूँ आप बताए कितना बोलते हैं ट्वेंटी फ़ाइव बहुत कम हो जाएगा ट्वेंटी सेवन करें ट्वेंटी सेवन थ्री थाउज़ेंड कम कर रही हूँ उससे ज़्यादा क्या है अब ट्वेंटी सेवन थाउज़ेंड फ़ाइनल ठीक है ठीक है थैंक यू किस डेट पर निकलना है आपको किस डेट पर निकलना है आपको कल परसों या कितनी तारीख़ को एक तारीख़ ठीक है एक तारीख़ सुबह आठ बजे आपको ड्रॉप आपको पिक करना है आपके घर पर आ जाएँगे ठीक है थैंक यू